جی ہاں میں جب اپنے کیمرے سے فوٹو شوٹ کرتا ہوں تو یا شوٹنگ پر جاتا ہوں تو اس کے لیے میں ریل کے ریلس کے شارٹ ویڈیو بھی بناتا ہوں کیونکہ ایک فوٹو لینے میں اور یہ جو ہے تصویر سے بہت ہی مختلف ہوتا ہے ایک تصویر میں صرف ایک ہی جگہ کی عکاسی کرتا ہے ایک ہی جگہ کو دکھایا جاتا ہے جب کہ ریل میں جو اس کے آس پاس کے نظارے اس کے آس پاس کی چیزوں کو بھی دکھایا جاتا ہے جو آس کے دور میں سب سے زیادہ فیمس اور ٹرینڈ ہے جس میں آج کے نوجوان اور آج کے لوگ بھی اسی کو دیکھنے میں لوگوں کا دو دو گھنٹہ تین تین گھنٹہ نکل جاتا ہے اور اسی لیے یہ شارٹ ویڈیوز بہت زیادہ وائرل اور بہت زیادہ فیمس ہیں جس کو کوئی بھی فوٹو گرافر یا کوئی بھی ویڈیو کریئٹر جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ استعمال کرتا ہے اور یہی ویڈیو جو ہے جتنی زیادہ وائرل ہوتی ہے اسی کو اس سے فائدہ ملتا ہے جس کی وجہ سے اور ایک تیس سیکنڈ اور ایک منٹ کی ویڈیو میں میں ہی وہ سامنے والے کو اتنے متاثر کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو مزید دیکھنے لگتے ہیں اور اس سے اور پسند کرنے لگتے ہیں